نماز ہو یا اور کوئی بھی عبادت میں اس سلسلے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہوں کیوںکہ یہ ساری چیزیں میں اپنے سے اور خود سے شوق سے کرتی ہوں اور ان عبادتوں کا کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں یا رمضان میں جو روزہ فرض ہے ہم پر وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے یا پھر نماز نہ پڑھے اور بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو نماز پڑھ لیا ہے جب کہ حقیقت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلی بات تو نماز ہی نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے جھوٹ چھوٹ جاتی ہے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو یہ تو ڈبل گناہ ہو جاتا ہے ایک تو نماز یا روزہ چھوڑنے کا گناہ دوسرا جھوٹ بولنے کا گناہ یہ سب غلط اور بری عادتیں ہیں ہم لوگ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچے رہے اور اس طرح کے حرکت کر کے اپنے آپ کو مجرم نہ بنائیں بلکہ ہم لوگوں کو ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی پا سکے